अगर पैदल चल रहे थे पहाड़ था पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हमारे शरीर हैं ये पैर सूज गया कहीं रास्ते का ठिकाना नहीं कभी रास्ता कभी इधर कभी जाने का पूर्व चले जाते थे पश्चिम रास्ता चलते चलते थक गए सर पाँव भी सूज गया खाने पीने की वह दिक़्क़त कहीं कुछ दुकान ना दौरी पैदल चलते चलते थक जाते थे यह कहाँ पर कहीं कुछ ना दुकान ना दौरी था नहीं खाने पीने का साधन कहीं देख भी लग गया दिशा का कोई ज्ञान नहीं तो इसीलिए यह सब दूर के सफ़र में चलते चलते ऐसे वहाँ पर गया दिक़्क़त से यह हिसाब से चल रहे थे क्या करें एक से बाद स दिशा में कहीं इधर से उधर भटक रहे थे जौन ऐसा और ऐसे रास्ते के के भूल गए जाने का कहीं चले जाते थे कहीं जाने का पूर्व चले जाते थे पश्चिम जाने का उत्तर चले जाते थे दक्षिण इसी हिसाब से यह यह सब था सर क्या क्या मुसीबत में पर यह था

रास्ते पहुँचते पहुँचते लक्ष्य तक पहुँचने की मदद की और उस चढ़ाई पर में वातावरण उसकी पर गए यही था सर कहीं पैर में सूजन आ गया कहीं हाथ में ये आ गया कभी कमर दर्द कभी गि गरदन दर्द ये सब भी हो गया था सर इस हिसाब से

उसके पहुँचने में गाड़ी की कि हाँ के क्या